असांजे मुल्क़ में महाराष्ट्र में हर जात जा माण्हूं वसंदा आहिनि जहिड़ो पोइ गुजराती मराठी मुसलमान सिंधी हर कंहिंजा पंहिंजा ॾिण ईंदा आहिनि जीअं त सिंधीयुनि जा मेला लगंदा आहिनि चेटीचंड चेटीचंड ते परसाद विराइजदा आहिनि चालीह जा विर्त रखिया वेंदा आहिनि मटकियूं खयूं वेंदियूं आहिनि गरबा थींदा आहिनि हुन में राति जो डांडिया खेॾा वेंदा आहिनि उन्हनि जा विर्त नेम रखिया वेंदा आहिनि गुड्डी पाड़वा जा बि पंहिंजा ई मौज सा मेला लॻंदा अथन परसाद विरायजंदा तन मुसलमान पंहिंजा मेला ॾिण मल्हाईंदा आहिनि